बालाघाट जिले में पालन की जाने वाली कुछ सामान्य सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाओं या रीति रिवाज में से एक रीति रिवाज आखाड़ी त्योहार की भी होती है ये एक विशेष प्रकार का त्योहार होता है इसमें किसान अपने लिए एक विशेष प्रकार का रीति रिवाज बनाता है इसमें यदि कोई भी किसान अपने खेत में हल चलाता है उसके लिए विशेष प्रकार का दंडनीय अपराध रखा जाता है